हलो ओला मूंखे तव्हां राति जो वठी आयो घर मां चङी तराह सां पोंहची वियसि हुनजे लाइ तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी